मुखे रोटी बनाइण जो ॾाढो शौक़ु आहे जंहिं करे मां मुंहिंजे घरु टीवीअ ते या फोन ते खाधो बनाइण जी नई नई विधि ॾिसंदी रहंदी आहियां तंहिंखां पोइ मां ईअं विधि पंहिंजे घर में बनाईंदी आहियां

अगरि मुंहिंजे घर वारनि खे या मुंहिंजे पड़ोसियुनि खे मुंहिंजो खाधो वणंदो अथनि त इहा मूंखां मुंहिंजे खाधो बनाइण जे तरीक़ो पुछंदियूं आहिनि या मुंहिंजे खाधे में कहिड़ा कहिड़ा मसाला मां विझंदी आहियां इहा बि पुछंदियूं आहिनि त मां मुंहिंजे घर वारनि खे या पड़ोसियुनि खे मुंहिंजे खाधे जो तरीक़ो पहिरियों ॿुधाईंदी आहियां ऐं तंहिंखां पोइ इन्हनि खे मुंहिंजे खाधे जी विधि इन्हनि खे वॉट्सप ते मोकिलिंदी आहियां